मिथिलामे जे बड़ नीक छै जे चारि गोटाए छै तऽ आब पेन्टिंगेके काम कयलक कोनो चित्रे पारलक कोनो अथिए कयलक कोनो आदमिए बनेलक कोइ लोक पड़लक तकर बाद जे सिक्कीके छै तऽ सिक्कीके डाली बनेलक किओ बिनलक बैठलक सभटा सभचीज कयलक चारि आदमी मिलि कऽ जे हँ आब चारि गोटए छी तऽ चारि काम कए लिअ आगाँ बढ़ाए लिअ तकर बाद जे मुख्य झालैरे छै परदे छै कोनो चीज छै बिनू करू देखू सीखू रखू करू जे हँ एना बनै छै एना दखै छै एना रखै छै एना सभटा सभचीज होइ छै करै छै तकर बाद जे हँ एना देखतै रखतै तऽ अयतै बिनतै करतै तऽ आगाँ बढ़तै एहिसँ आगाँ बढ़ाबयके एहन मिथिलाक अपना पेन्टिंगके बड़ नाम छै जे हँ ई चीज चलै छै अपना मिथिलामे करै छै सभटा सभचीज जे बढ़िआँ मिथिलामे नाम चलै छै पेन्टिंगके